हेलो सर रितिक सोनी बात कर रहा हूँ मैंने ऑर्डर दिया था अभी जस्ट खाने के लिए सर गलती से वो एड्रेस पूराना वाला ही रह गया था जी जी मैंने गोकुलपुर साहिल ऑन दा हाउस में डाल दिया था जी सर उसको चेंज करके अब मुझे वो राँझी में चाहिए बरसम तिराहे के पास जी राँझी में बरसम तिराहा परी कलेक्शन में पहुँचवा दीजिए जी ठीक है सर